आं बिमा फोलोमनायखौ लानानै मोजां मोनदोंबो मोनाखैबो गेजेरावनो जोंनि ओनसोलाव बा जोंनि देहा फाहामसालिफोराव बिमाफोरखौ गामियारि गामियारि आसाफोरा नायो बिदिया गोरलैयानो मानो होनोब्ला माबाफोर जेंनायाव गोग्लैब्ला जोङो आसानाव थांनानै गावनि जेंनाफोरखौ फोरमायना लानो हायो बिदिनो नांगौ जानाय नांगौ जानाय मेडिसिन बेफोरखौ बिनानै लाबोनो हायो बिसोरनो सरकारा आसाफोरनो सरकारा सरकारा होनाय गोबां मुवा बेसादफोर जेरै मेडिसिन जेरै लोमजानाय खिनाय हासुनाय बेफोर जानाय मेडिसिन फोरखौ होखायो ओंखायनो जोङो गोरलैयैनो बिसोरनिफ्राय बिनानै लाबोनो लायो सरकारनिफ्राय रांआरि मुलाम्फा मोननो मोनाखै मानो होनोब्ला बिदिनो गोबां सरकारा गोबां आइडि फोर दिहुननानै होदों आइ कार्ड बेफोरनि गेजेरेजों गोबां बेरामफोर जायोब्ला रांआरि अनसुंथाय मोनो बेफोर कार्ड नि मुङा जाबाय अटल अम्रिट कार्ड हेल्थ सारभिस निफ्राय बिदिनो गोबां कार्ड फोर दं मुंफोरखौ गोसोआव गैला